जगराफी मतलब भूगोल भूगोल दा जेह्ड़ा वर्ड ऐ ना जेह्ड़ा इक एह् ऐ ते इसी दो शब्दें कन्नै मिलियै बनाए दा भू प्लस गोल भू दा मतलब होई गेआ कि पृथ्वी साढ़ी ठीक ऐ भू दा मतलब होएआ धरती साड्डी ठीक ऐ जेह्ड़ी जमीन ऐ उसी आखदे भू ते जेह्ड़ा गोल दा मतलब होई गेआ कि ओह्दी मतलब जेह्ड़ी अकार ऐ ओह् कनेहा ऐ ओह् ऐ गोल इस लेई ओह् पूरा बनी गेई भू ते गोल मतलब पृथ्वी गोल ऐ धरती माता जेह्ड़ी ऐ साढ़ी एह् गोल ऐ ठीक ऐ एह्दे कन्नै बने दा ऐ मतलब इक जगराफी भूगोल एह् ते बड़ा जादा इंपार्टैंट मतलब बड़ा जादा म्हत्वपूर्ण रोल प्ले करदी ऐ एह्दे बिच्च केह् आखदे साढ़े अर्बन लोकें लेई ते जेह्ड़े लोग सिटी च रौंह्दे न इं'दे डवैलेपमेंट लेई ते एह्दे कन्नै केह् होंदा कि जिसलै जगराफी अस जियां अस मतलब सिटी बनाने लेई केह् करने आं बूह्टे बाह्टे बड्डी ओड़ने आं ठीक ऐ शैह्रा च रौह्ने लेई अज्जकल हर कोई आखदा कि साढ़ी डवैलपमैंट होऐ जिन्नां होई सकचै अस कम्म करचै डवैलपमैंट होंदी जा ते इस कन्नै केह् होंदा ऐ कि अस लोग गै बूह्टे बाह्टे कटांदे जन्ने आं ओह्दे कन्नै केह् होंदा कि किन्ना जादा प्लयुशन होंदा जंदा कि साफ हवा नी थ्होनी बमारियां लग्गनियां लेकिन इक जेह्ड़ी ऐ तरक्की बी जरूरी ऐ तरक्की लेई लेकिन एह्दा मतलब एह् निं ऐ कि तुस जेह्ड़ा इक धरती गी नुकसान पज़ागेओ एह्दे कन्नै केह् होना ऐ कि लोक जियां जियां साढ़ी मतलब जनसंख्या बधनी ऐ जनसंख्या बधने कन्नै एह्दे कन्नै केह् होना कि साढ़ियां जरूरतां बधनियां जिन्ने लोग बधङन उं'दे लेई स्कूल बी चाहिदे ठीक ऐ कोई कम्मकाज़ लेई जगह् बी चाहिदी हून जिन्ना होई सकै लोक हून जेह्ड़ी साढ़ी आने आह्ली जनरेशन ऐ जे केह् करदी कि ओह् आक्खो तुस हून खेत्तरें च कम्म करग ऐग्रिकल्चर च कम्म करग ओह् निं करदी ठीक ऐ उ'नें लोकें गी शर्म आंदी हून अज्जकल दे न जेह्ड़े इ'नेंगी शर्म आंदी ते एह्दे लेई एह्दे लेई केह् करदे कि केह् आखदे जगह् बेचदे जंदे हून ओह्दे कन्नै केह् होना जगह् बेची ते ओड़न ते लोकें हून फैक्टरियां पाङन जां कुछ बी करङन ते ओह्दे कन्नै लोकें गी इक कम्म बी ते थ्होना गै थ्होना लेकिन जेह्ड़ी साढ़ी जेह्ड़ी खेतीबाड़ी ओह्दा बी नकसान होना ओह् साढ़ी जगह् अस हून जियां फैक्ट्रियां फुक्टरियां बनाई ओड़गे ते ओह्दे कन्नै केह् होना मैंह्गाई आंदी जानी रोट्टी दा नकसान होना हून खेतर अगर तुस लागेओ ते तां गै अगर मुंजी मांज्जी रहाङन ते तां गै ते खाने गी थ्होङन अगर खाने गी गै नी थ्होग ते लोकें केह् करना इस लेई खेतीबाड़ी बी जरूरी हर इक चीज़ जरूरी ऐ नेचरूली मतलब कुदरती चीज़ ऐ उसी नकसान नेईं पजाया जाए हून जम्मू कश्मीर च जिन्ना होई सकै उन्ना नैचुरली गै चीज़ां होंदियां हून अगर तुस सारा किश करदे जागेओ ते फिर जम्मू ने बी ते दिल्ली आंह्गर गै बनी जाना इत्थै प्लयूशन रौह्ना सारा दा सारा लोकें गी साह् लैने दियां बमारियां इन्नियां लग्गी जानियां सारा किश डिमोटिवेट होंदा जाना लोकें बमार होंदे जाना अज्जकल गै दिक्खी लो तुस हस्पतालें बी जागे निक्के निक्के ञ्यानें गी किन्नियां बमारियां न अज्जकल ते कैंसर इक किस्म दा लेई लैओ हां कैंसर ते नार्मल ऐ अज्जकल जिसी पुच्छो कैंसर ऐ शुगर ऐ थायरड ऐ एह् केह्दे कन्नै होएआ एह् प्लयूशन कन्नै गै होआ दा तुस हून अगर पल्यूशन गी केह् करना पौंदा बूह्टे लाने पौंदे कुन ला दा अज्जकल बूह्टे कोई निं लांदा इसलेई अगर बाड़ियें अगर अस इद्धर रौह्न्नें आं थोह्ड़ा जम्मू कस्मीर च इत्थै तां बी बड़ा जादा सेफ ऐ लेकिन बाह्रलै पास्सै तुस जाह्गे ते उद्धर ते भलेआं गै जैदा ओह् करदे जा दे ते लेकिन अगर तुस इयां गै करगेओ कि बूह्टे बाह्टे नेईं लागे खेत्तरें आह्लै पास्सै नेईं जाह्गेओ ताज़ियां चीज़ां नेईं खाह्गेओ ते नकसान गै होना चिप्स कुरकुरे मोमोस शोमो खंदे रौह्गे ते उं'दे बिच्च बच्चे गी बमारियां गै लग्गनियां साढ़ी हैल्थ उप्पर असर होना सानूं बमार होंदे जाना ते तां करियै जिन्ना होई सकै इक डवैलपमैंट आह्ले पास्से गी जाओ जम्मू सिटी टा सिटी ते बनाओ ओह्दे लेई अस एह् निं आखदे डवैलपमैंट बी जरूरी ऐ लेकिन इक तरीके कन्नै इक तरीके कन्नै चलगेओ ते ओह्दे कन्नै गै सारी चीज़ां स्हेई चलङन बैलैंस चलङन